میرے ریاست میرے صوبے اُترپردیش میں جن سیاسی جن مذہبی رہنماؤں کی بڑی عزت ہے یا اُن کا بڑاوا باوقار اُن کا عہدہ ہے اُن میں مولانا ارشد مدنی اور مولانا منظور نعمانی مولانا عقیل نعمانی صاحب اور ابوالقاسم نعمانی یہ چند حضرات ہیں اِسی طریقے سے مولانا سلیمان ندوی صاحب بڑے نامور شخصیت ہیں اِسی طرح سے مولانا سلیمان منصور پوری صاحب بھی بہت نامور شخصیت ہیں مولانا شوکت صاحب اور مولانا احسن ندوی اِسی طرح سے مولانا توقیر رضا خاں اور یہ بھی بہت مشہور و معروف اور جو دوسرے مذہبوں میں لوگ ہیں جیسے کہ ہندوازم میں اُن میں سوامی چنمیانند یا پھر یوگی آدتیہ ناتھ یہ بھی ایک حالانکہ ایک سیاسی ہیں لیکن مذہبی شخصیت کے طور پر بھی بہت مشہور و معروف شخصیت کے طور پر اُبھرے ہیں